बिजाब बाख्रि दं होनोब्ला आंनि न'आ बङाइगाव जिल्लानि खाथि हिसाबै बेवहाय मोनसे जोबोद गिदिर बिजाब बाख्रि दङ जायखौ जिल्लानि बिजाब बाख्रि होनो एबा इंराजिआव डिसट्रिक्ट लाइब्रेरि होनो बे बिजाब बाख्रिआव थांनानै आं माब्लाबा माब्लाबा सम सम बिजाबखौ फरायो आरो कलेजआव फरायनाय समावबो आं जोबोद बिजाब बाख्रिआवनो बांसिन थानो मोजां मोनोमोन आं बेयाव थांनानै गोबां बिजाबफोरखौ फरायोमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय गोदान गोदान बिजाब फरायनो मोजां मोनोमोन बेनिफ्राय आंहा आंनि जिउआवहाय मोनसे न'आवनो बिजाब बाख्रि बानायनो थाखाय जोबोद गोसो दङ आरो बेखौ आं बानायगोनबो आंनाव दा गोबांथार बिजाबफोरा ओरैनो न'आव मोजांयै दोननाय गैयाब्लाबो आं बेखौ सानसे समावहाय जोबोद गिदिर बिजाब बाख्रि बानायगोन न'आवहाय आंनि निजा बिजाब बाख्रिखौ आं बानायगोन दा बेजों लोगोसे आंहा बिजाब बाख्रि बानायनायनि सिमांआथ' दङ नाथाय आइडिया होननानै बुङोब्ला गैया फ्राय आं बे बिजाब बाख्रि बानायनायनि जिहेथु आइडियाखौ जेसेबां हायो सोरबा गोरों मानसिनिफ्राय आं सोलोंनो नाजागोन आरो आंनि न'आवहाय आं बिजाब बाख्रिखौ आं बानायगोन बे आंनि मोनसे गिदिर नङाब्लाबो मोनसे फिसा सिमां आं होननानै बुंगोन बिनिफ्राय आरो आं मोनसे खोथा सानबावदों आं आरोबाव आंनि फरायनायखौ लायब्रेरि साइन्स होनो जायखौहाय बेनि सोमोन्दै आं आरोबाव मोनसे सोलोंथाय लानो आं गोसो जाबावदों फैबाय थानाय समावहाय आं बे लाइब्रेरिनि सायाव आं मोनसे दिप्ल'मा खालामनो सानदों बेखिनिआनो बेनिखायनो आं बे बिजाब बाख्रि बानायनायाव बै आयदाया आंखौ जोबोद हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो गोजोनथों